पौधों को उगाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का मिट्टी का उपयोग करते हैं पौधों के लिए किसी का खाद का भी उपयोग हम लोग करते हैं जैसे कि काली मिट्टी हो लाल मिट्टी हो या सफेद मिट्टी हो किसी भी प्रकार का मिट्टी हो हम लोग बीज उगाने में सहमत रहते हैं और हमें खाद से जैसे कि डी ए पि खाद है यूरिया खाद है और देशी खाद जैसे कि गोबर कि खाद होती है उससे हमें बहुत सारा लाभ मिलता हैं हम चाहे जो भी मिट्टी हो उसमें अरहर की भी फसल अच्छी उगा लेते हैं और चाहे चना कि भी खेती हो और ऐसे अन्य प्रकार कि भी खेती होती है सरसों गेहूं धान बाजरे बहुत सारे ऐसे अन्य चीज हैं कि हमें खाद द्वारा प्राप्त हो जाती हैं और हमें मिट्टी से कोई परेशानी नहीं रहती है बस हमें बीज उगाना हैं और खाद के माध्यम से हम फसल को अच्छे बनाते हैं हम फसल अच्छे होने के कारण खाद का उपयोग हम लोग करते हैं चाहे वो देशी खाद हो और चाहे ओ यूरिया या डि पी डी ए पी खाद हो हम लोग खाद का सेवन इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी फ़सल अच्छी हो जाए इसलिए हम लोग फ़सल में हमेशा खाद का उपयोग करते हैं हमेशा खाद डालने से खेती अच्छी होती है फसल अच्छी होती है फसल में हरियाली भी अच्छी होती है और हमारे भी अनाज अच्छे हम लोगों को बीज में आता हैं अनाज अगर अच्छे से मिलता है तो हम लोगों को भी कुछ थोड़ी बहुत आमदनी मिल जाती हैं इसलिए हम लोगों को हमेशा खाद का उपयोग करना चाहिए और चाहे मिट्टी कोई भी प्रकार का हो जैसे कि बालू वाली मिट्टी से हमें अच्छी बीज का सेवन करना तो उसमें आलू कि बीज लगा दीजिए उसमें आलू बहुत अच्छी पड़ती है और उसमें ज़्यादा यूरिया की मात्रा कम होती है और हमें देशी खाद का उसमें ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है इसलिए उसमें भी हम लोगों को अच्छे से ध्यान से बालू वाले मिट्टी में अधिकतर आलू की भी सेवन करनी चाहिए उसमें आलू कि बीज डालनी चाहिए और कोई भी प्रकार कि मिट्टी हो हमें उसमें खाद कि द्वारा खाद के द्वारा हम लोगों को अच्छे अच्छे फसल मिल सकती हैं चाहे देशी खाद हो चाहे जो भी प्रकार कि खाद हैं डाल के अच्छा सा फ़सल उपजाएँ